आथिखालाव टेकनलजिनि माखासे बिथिङाव खहा जानाय नुनो मोनो जेरै आथिखालाव जि मबाइलनि जुग होनना बुङो बे मबाइलनि जे नेटवार्क बे नेटवार्कजों जे खामानि मावो आं सानदों बेवहाय जोंनि जि मिथिंगायारि थासारि बे एसे गुबुंले जायो जेरै जोंनि अख्रां सायाव जिबायदि टेकनलजिनि जि होंगो दोंगो जानाय बेवहाय आं सानदों जोंनि अख्रां सायाव बिरनाय दाउफोरनिबो मेलेमा माबा मोनसे बिनिफ्राय मोजां फैयालासिनो गाज्रिथिं हयथ' दोरोदो बेराफारसेथिं जेरै टेकनलजिनि मुगायाव जि मबाइल दिहुनथाय बे मबाइला आथिखालाव दानि गथ'फोरनि आखाइ आखाइ बयनिबो न'खराव दंसै बेराफारसेथिं टेकनलजिनि बे दिहुनथायजों मबाइलाव माखासे गोनां माखासे बाथ्रा एबा जाथाय एबा मिथिनांगौ माखासे खोथानि सा एबा फोरमायथिजों मिथियोब्लाबो आं सानदों बेवहाय माखासे गाज्रि दङ जेरै मबाइला आखाइयाव थानाय लोगो लोगो बिनि मेगन आरो आखाइ मबाइलनिफ्राय गोजान जाया जेराव बिनि मेलेमाबो बेवनो नांथाबबाय थायो जायनि थाखाय बाहेरा मुलुगखौ बियो बावगारो जेराव बांद्राय मबाइलाव मेगन गोग्लैबाय थायोब्ला बिनि मेलेमा बिनि मबाइलावल' थाबाय थायोब्ला आरो बिनि देहाया बिनि मबाइलावल' सिथाबबाय थायोब्ला देहाया फारसेबो खहा जायो बिनि मेलेम फारसेबो खहा जायो जेरै बांद्राय मबाइलनि सायाव सोनारना थाबाय थानाय गथ'नि जि मेलेम दावहा सोरजिथाय बियो जोबलाङो होननानै आंहा फोथायनाय दं दा बेयावहाय आथिखालाव गथ'फोरनि गाज्रि खल जानाय आं सानदों बियो मबाइलनि गेजेरजोंबो जादों मबाइला बिनि आखाइयाव थायामोनब्ला बिनि मेगना मबाइलाव गोग्लैयामोनब्ला बिनि मेलेमा मबाइलनि फारसेल' बोगथाबनाय थायामोनब्ला हयथ' बियो मिथिंगायारि नुथायजों नुनो मोननाय माखासे थासारियाव बियो गावबो सिथाबफानानै गावबो नांथाबफानानै बिनि जि मिथिंगायारि नुथाय बिनि सायाव सोनारनानै गावनि रोंगौथिजों बियो माखासे सोरजिथाय बियो सोरजिलु गोसो लानानै खामानि मावनायनि मोनसे साखाफारा जागौमोन बि बाथ्राया मबाइलानो बेखौ होथेदों